आङो बिजाबनि अनगा जेबो जेबो खौरां बिलाइफोर फरायनो मोजां मोना मानोना आं खालि बिजाबखौल' फरायनो थाखाय मोजां मोनो बिजाबनि गेजेरजोंनो माखासे माखासे लाइसि माखासे सल'माफोरखौ आङो फरायनो मोजां मोनो नाथाय आङो बिजाबनि अनगा अनगा जेबो खौरां बिलाइ ब्लग बि ब्लग बिलाइफोर फरायनो मोजां मोना खालि आं बिजाबखौल' फरायनो थाखाय मोजां मोनो बिजाब फरायनायाव जेरै आङो लाइसि मालाबा सल'मा मालाबा थुनफावथाइ बेफोरखौ लानानैनो गोब बिजाबखौल' फरायनाय जायो नाथाय आङो दस्रा जेबो लाइसिफोर खर खौरां बिलाइफोर खौरां लाइसिफोरखौ फरायनाय जाया मानोना खालि बिजाबखौल' फरायनायनो थाखाय मोजां मोनो